نئے اور پرانے گانوں میں بہت فرق ہے جو پرانے گانے ہوا کرتے تھے نائنٹیز کے یا نائنٹی سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے وہ بہت سریلے انداز میں گایا کرتے تھے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ سونگ بنتے تھے لکھے جاتے تھے اور پرانے گانے جو تھے وہ بہت اچھے انداز سے کمپوز بھی کئے جاتے تھے اور اس میں ہر میننگ اس میں ہر سنٹیس کا ایک مننگ ہوتا تھا ہر جملے کا ایک اس میں جو ہے ایک راز چھپا ہوتا تھا ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ کیا اس کا مطلب ہے اور آج کل کے جو گانے ہیں اب جو ٹو تھاؤزنڈ کے بعد کے جو گانے ہیں وہ گانے آج کل اتنے خاص نہیں ہیں میوزکلی تو بہت لگتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں لیکن ان میں کچھ خاص وہ بات نہیں ہے جو پرانے گانوں میں تھی نئے گانے جو ہیں سننے میں ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں مجھے تو کچھ زیادہ خاص نہیں لگتے ہیں بٹ مجھے پرانے سونگ زیادہ اچھے لگتے ہیں نئے کے مقابلے میں